आंनि मोजां मोन्नाय बि मोजां मोन्नाय बिजाबानो जाबाय सल'बाथा आरो आं सल'बाथाखौनो फरायनानै मोजां मोनो आरो बे सल'नि सल'बाथानि मुङानो जाबाय मिमांनि सिमां लिरगिरिखौ कनफिउस जाबाय आं बेखौ बावबाय आङो आरो बे बिजाबनि सल'खौ फरायनानै आं बिराथ मोजां मोनो मानोना जेनबा बेयाव एसे मालायनि खोथा लानानै जेरै हादान नागिरनाय हादान नागिरनानै ओरैबो जाया ओरैबो जाया जानाय आरो आरो बिदिनो उनावहाय जेबबो गैयै जालाङो जेरै मिमांनि सिमां मानि सिमां बादि जालाङो आरो सल'या ओमफ्राय सल'फोरखौबो बारा गोसोयाव गैला थेवबाबो जाखिनि हायो बेखौनो एसे गोसोयाव थानायखौ बुंबाय आरो बे सल'यानो जाबाय

बिदिनो माबा नाङा आरो गोसोखौ दाद लानांगौ मालाय ओरै होन्नाय ओरै होन्नाय बेबादि खोथा खोना संनानैनो जेरै बिदिनो लेथेर फेथेर जाजोबदों थिक बेबादिनो गोसोफ्रा थिक जानांगौ आरो माबा होनबा माबा जानो मोन्नाय नङा बेनि थाखायनो बे सल'नि गेजेरजों बेबादिखौनो फरायनानै मोन्नाय जादों आङो